हैलो अस इत्थें घुमनै गी आये दे ते इत्थें कोई घुमनै आह्ली जगह ऐ कोई कोई फुल्ल कोई शैल सुंदर फुल्ल कन्नै कोई जानवर कोई बड़े लोग दिक्खे दे होन अच्छा ते केह्ड़े केह्ड़े जानवर न अच्छा अच्छा ते ठीक ऐ सानूं बैठाई लैयो ते कन्नै बैठायो भला ठीक ऐ चलो कोई गल्ल निं ठीक ऐ